हमसब अपन गायनमे सगुण सगुणके आधारपर हमसब व्याख्यान करै छिए गायनमे वाक्याँश सगुणके आधारपर निर्माण करै छिए सगुण आओर निर्गुण साकारके सगुण मने साकार साकार रूप आधारित हमसब गद्याँश करै छिए आओर वाक्याँश करै छिए ताहिमे भगवानके गायनके लेल सगुन हमसब उपयोग करै छिए जेना महादेव छथिन महादेवके सगुण रूपके देखैत हमसब जे छै वाक्य बनाबै छिए आओर वाक्याँश ओकर व्याख्या करै छिए आओर ओहि वाक वाक्यमे अपन ओरसँ जहाँ तक जे होइ छै मधुर वाणी मधुर प्रेरणा दऽ कऽ हुनका पूर्ण करै छिए आओर देखै छिए जेना जटासँ हुनका गङ्गा बहै छनि त्रिनेत्रधारी छथिन आओर रुद्राक्षके माला पहिरै छथिन गलेमे सर्पके माला पहिरै छथिन बाघके छाल लगेने छथिन खड़ाउँ पहिरै छथिन या ओहिनो रहै छथिन हुनकर अद्भुत रूप छै जाहि रूपमे जाहि रूपके देखिके ओहि रूपके सनक ओहिसनके वाक्य बनाकऽ हमसब एकर पूर्ति करै छिअनि